प्रत्येक रुतून वेगळी वेगळी मजा घेवं शकता हांव म्हाका अशें दिसता की पावस जेन्ना आसता तेन्ना हांवें केरळ किंवां तामिळनाडू अश्या वयचें भोंवपाक कित्याक थंय लश ग्रीन आसता सगळें रानां आसा वनां आसा थंय पावसाळ्यांत खूब मजा येता जेन्ना गरमी येता म्हाका अशें दिसता की आमी शिमला हिमाचल हिमाचल शिमला श्रीनगर काश्मीर ह्या वाटेन वच्चें कित्याक थंय तांची जी गरमी आसता ती आमची थंडी अशी जावन आसता सो तेंय आसा